हेलो हेलो हाँ हाँ नमस्कार हाँ भैया आप सब्ज़ी हमारे यहाँ है भैया क्या चाहिए सब्ज़ी क्या क्या चाहिए सब्ज़ी ठीक है जो भी सब्ज़ी लेना चाहते हो वह आकर के हमारे यहाँ ले लीजिए यहाँ बढ़िया दुकान है और हम बाहर भी सप्लाई करते हैं आलू गोभी टमाटर पालक मूली इस समय एक हज़ार रुपया कुंटल है गोभी है आठ सौ रुपया कुंटल टमाटर इस समय चालीस रुपया किलो है बीस रुपया किलो है भैया अदरक भी मिल जाएगा सौ रुपया के जी के जी है वह लाल वाला मिर्च भी इस समय साठ रुपया किलो है हाँ बिलकुल लगा देंगे बिलकुल जितना आप ठीक है तो मिल जाएगा आपको आप आईए हमारे यहाँ हमारे यहाँ की सप्लाई भी बाहर के लिए होता है आप आकर के आप देख लीजिए तो आप ले लीजिए अरे चल भाई दस बीस रुपया कम कर देंगे हम ना हाँ ठीक है जब हमारे यहाँ आप आएँगे थोड़ा हमको कम करेंगे तो हमारे पास आप बार बार आएँगे और भी ग्राहक लाएँगे हमारा अकाउंट भी ठीक होगा आप क्यों नहीं आप कितना आप बोलेंगे आकर देंगे हम वहाँ से हम बुकिंग कर देंगे सारी दे देंगे जोड़कर के उसका किराया भाड़ा है आप दे देना समर का सीजन नहीं है इस समय अभी हाँ सीजन नहीं है किसी लेकिन आपको मिल जाएगा लेकिन महँगा मिल जाएगा महँगा पड़ेगा बैंगन इस समय बीस रुपया के जी किलो है ऐसा है कि बैंगन भी अपनी जगह सही है गोभी भी अपनी जगह सही है गोभी जो होता है वह रसेदार सब्ज़ी होती है उसका बनता है और बैंगन जो होता है वह उसका सूखा सब्ज़ी बनती है रसादार के लिए आप गोभी ले लीजिए मटर ले लीजिए समझे और बंजा जी के होता है बंडा भी ले लीजिए हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा पनीर भी मिल जाएगा इस समय पनीर करीब दो सौ रुपया के जी है

लहसुन वहसुन में सस्ता ही बहुत आ आज कल तो मो है पानी बरसात आता है तो म में मिल जाए